جی السلام علیکم میں رقیہ بول رہی ہوں مجھے تھرڈ اے سی کی ٹکٹ چاہیے کیا میری بات ٹکٹ ایجنٹس سے ہو رہی ہے جی تو میرا کام جلدی کروائیے مجھے تھرڈ اے سی کا ٹکٹ چاہیے جی چھبیس تاریخ کو مجھے جانا ہے سفر کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میری ٹکٹ جلدی کنفرم ہو جائے جی جی آپ میری مدد کیجیے اور میرا ٹکٹ تھوڑا جلدی کنفرم کروائیے مجھے لیٹ ہو رہا ہے سفر کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے میری ٹکٹ کنفرم کروا کے مجھے انفرمیشن دیجیے تاکہ میں سفر کے لیے نکل جاؤں جی جی براہ مہربانی ہے کہ آپ میری ٹکٹ کنفرم کروائیے تھرڈ اے سی کا تاکہ میں سفر کے لیے نکلوں سیٹ بہترین ہونا چاہیے تاکہ میں آرام دایک بیٹھ سکوں وہاں اور میں سفر کے لیے نکلوں مجھے چھبیس تاریخ کو یہ ٹکٹ کنفرم ہو جانا چاہیے جی تھوڑی آپ میری مدد فرمائیے میں ویٹ کر رہی ہوں پچیس تک جی